हाँ मैंने रनिंग की है और अकेले में बर्कआउट किया है बहुत मजा आता है मुझे रनिंग करने में बर्कआउट करने में स्प्रिंग इंटरवल मतलब स्प्रिंग से थोड़ा वर्कआउट करते हैं हमें जैसे उसको ऊपर नीचे खींचते हैं और उसकी सहायता से हम थोड़ा दुख मोड़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है उसे करने में और दौड़ करने से फिट रहते हैं इससे हमारा शरीर फिट होता है हमारा पेट नहीं निकलता हमें चलने फिरने में घूमने में आसानी होती है बैठने में लेटने में और स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहता है दौड़ करने से बर्क सुबह सुबह वर्क घूमने से फिरने से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता हमें फिट रहते हैं स्वास्थ्य हमारा एकदम बढ़िया रहता है हमें बीमारी का भी सामना नहीं करना पड़ता है जिससे की दौड़ करो जितनी भी हो सके और स्वास्थ्य को व्यायाम करो योगा करो और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसका फिट रहेगा कभी बीमारियाँ उसके पास नहीं आएगी